आं जी अंऊ इद्धर अपनी दुकानां उप्पर आं जी कि'यां डिग्गे कियां डिग्गे केह् गल्ल होई अच्छा अच्छा एह् करो कोई पानी गर्म लैओ ते लून पाइयै ना सेक देओ आं सेक देओ पानी ते ल लाओ ते टकोर करो ते आवेओ ना तुस ते भी दिक्खगे इंजेक्शन लाह्गे आं फिर आयो ते इंजेक्शन लाह्गे कोई दोआई जां इंजेक्शन बगैरा किश दोआई देगे दिक्खगे भी तुस आवेओ सेई अच्छा खरी अं आं आवेओ पता मेरे जागतै जित्थां औना आं आई जायो